मानो दाबो फैयासै गारि रिजार्भ लानाया टाइमा आंना बारग' लांबायना बंगाइगावआव थांनांगौआ थाब फैद' बांद्राय गोबाव दाखालमसै आर आंखौ लेट दाखालामसै थाब फैदो